हा डिजिटल कला ऐं माण्हूनि द्वारा कयल कला ॿिन्हीनि में जाम फ़रकु आहे मां त चवंदसि माण्हूनि जे द्वारा जेका कयल कला हूंदी आहे हूअ ई असली महनती कला ऐं हूअ ई कला चई वञे डिजिटल कला त अॼकल्ह सब थी वियो आहे कंप्यूटराइज़्ड भई कंप्यूटर ईज़िली कहिड़ो बि कम करे ॾई सघे थो पाण खे पाण बसि इंफ़ोर्मेशन ॾई छॾियूं मां ई थी ॾियूं त भई हीअ हीअ अहिड़े अहिड़े टाइप जो असांखे खपे मटेरिअल त हू त असांखे करे ॾई छॾे थो पर असली महिनत जेका चई वञे त हूअ त थिए थी हथ सां कयल अॻिए जे टाइम में माण्हू अलॻि अलॻि टाइप जी कलाऊं कंदा हुआ अलॻि अलॻि शयूंनि सां अलॻि अलॻि शयूंनि ते कांचनि ते कला थींदी हुई लकिड़ीयुनि ते कला थींदी हुई पेपरनि ते त थींदी आहे हूअ त न नॉर्मल ॻाल्हि आहे पर गिलास पेंटिंग ही हू भितुनि ते थींदी हुई वणनि ते थींदी हुई मिट्टी में मिट्टी सां बि माण्हू घणेई शयूं ड्रॉइंग कढंदा हुआ आर्ट कंदा हुआ ऐं पानी जा कलर जेके वॉटर कलर्स उन्हनि जो बि सुठो यूटिलाइज़ थींदो आहे त अॻिए जेको पंहिंजो इंडियन हेरीटेज आहे संस्कृति आहे पंहिंजी त फ़ेमस ई आहे जाम